نو زائیدہ بچوں کی صحت اور صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے کچھ اہم اقدامات کئے جا سکتے ہیں بچوں کے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا ضروری ہے جس کمرے میں بچہ رہتا ہے اسے روزانہ صاف کریں فرنیچر اور کھلونے بھی باقاعدگی سے صاف کریں بچے کے پاس جانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے بچے کو چھونے والے ہر شخص کو اپنے ہاتھ صاف کرنے چاہیے کمرے میں تازہ ہوا کی فراہمی یقینی بنائیں بند اور نم کمرے میں زیادہ دیر بچے کو نہ رکھیں بچے کے بستر کو صاف ستھرا رکھیں چادریں اور تکیے کو باقاعدگی سے تبدیل کریں وہ تمام چیزیں جو بچے کے قریب ہیں جیسے دودھ کی بوتلیں برتن اور کھلونے انہیں جراثیم سے پاک رکھیں نو زائیدہ بچوں کو بیمار لوگوں سے دور رکھنا چاہیے تاکہ وہ انفکیشن سے بچ سکیں ماں کا دودھ بچے کی قوتِ مدافعت بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے لہٰذا بچے کو ماں کا دودھ پلائیں بات کو یقینی بنائیں کہ بچے کے کمرے میں کوئی مچھر مکھی یا دوسرے حشرات نہ ہوں بچے کے ارد گرد موجود لوگوں کا صحت مند ہونا بھی اہم ہے تاکہ بچے کو بیماریوں سے بچایا جا سکے ان اقدامات سے نو زائیدہ بچوں کو صاف اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے جس سے ان کی صحت اور ترقی میں بہتری آتی ہے